साढ़ै इत्थे भारत बिच्च राज्य दे बिच्च हिंदोस्तान दे बिच्च जी यात्रा करना जेह्ड़ी थोह्ड़ी ठीक नी ऐ की के असेेंगी ठगु ओड़दे ठगबाजी करदे साढ़े कन्नै ते इ'यै कि असेंई लेंदे कुते लेंदे इस रस्ते ते दस्सीओड़दे दूआ रस्ता ते असेंई साढ़े कोला पैसे ज्यादा लेई लैंदे अस जित्थें बी यात्रा करने ई जाह्गे इक बारी गे अस इत्थां ज्यादा दूर नी अस रियासी दे रौह्ने आहले आं रियासी दा अस जम्मू गे जम्मू दा असें इक कीती टैक्सी ते टैक्सी करियै असें उसी सनाया कि असेंई इत्थां थोह्ड़े अदंर जाइयै कुंजवानी दे कन्नै असेंई उत्थें छड्डी आओ जेह्ड़ी दूई गली ऐ ते असें उसी टैक्सी आह्ले आखेआ ते उ'न्नै असेंई ओह् लम्मां घमाइयै लेता ते साढ़े कोला ज्यादा पैसे लेई गेआ ओह् ते बाद च असेंई पता चलेआ कि एह ते असेें शार्ट पौंदा हा इत्त गल्ला कि इत्त साढ़े राज्य दे बिच्च असेंई जेह्ड़े साढ़े आसेआ गरीब लोक न साढ़े आसेआ इत्थे यात्रा करना ठीक नी ऐ दिन दिन जेह्ड़ी मैंह्गाई होआ दी मैंह्गाई गी कंट्रोल कीता जा इस बास्तै बी हर गरीब आदमी बास्तै यात्रा करना जेह्ड़ी ठीक नेईं ऐ इत्थें इयां आखदे बाह्र कुतै टूरैस्ट जाना होऐ यात्रा करने ई ते साढ़े आस्तै ठीक नेईं ऐ ठीक इ'यां नी ऐ कि मैंह्गाई बोह्त ऐ होर असेंई थोह्ड़ी ठगबाजी करुदे साढ़े कन्नै ठगूउड़दे झूठ बोलदे जाना कुतै होंदा ते लेंदे असें दूरै चा घमाइयै रस्ते च होर बस्सै च बी जाना होऐ यात्रा करनी होऐ ते बस्सै आह्ले बी साढ़े कोला कराया जेह्ड़ा ज्यादा लेई लैंदे नां कोई बस्सै पर्ची होंदी लग्गी दी नां किश ते इ'यां गै ठग यात्रा जेह्ड़ी साढ़े कन्नै करुदे ते अस इक दो बारी इ'त्थां पंजाब बी गे थोह्ड़े लांग रूट ज्यादा बाह्र जाइयै ते उत्थें बी असें जेह्ड़ा यात्रा करना जेह्ड़ा साढ़ा पैसे दे नसकान होएआ इत्त बास्तै कि साढ़ै गरीब लोक आं अस असेंई कोई इन्ना बाह्रा दा बाह्रा दा इत्त राज्य दे बिच्च यात्रा करना जेह्ड़ी थोह्ड़ी साढ़ै बस्सै दी गल्ल नी ऐ कि मैंह्गाई बोह्त ऐ एह्दे बास्तै कि कोई अगर सरकार अग्गें कोई विनती होई जा ते बोह्त बधिया ऐ

गरीब लोक आं अस ते यात्रा करना जेह्ड़े थोह्ड़े साढ़े ठीक नी ऐ इत्थें असेंई लुट्टी ओड़दे न ते इक ते असेंई स्हेई दस्सदे नी गलत रस्ते लाउदे असेंई ते कुदै बी जाना होऐ असेें यात्रा करने गी की गी असेंई ठग्गी ओड़दे लोक झूठ बोलदे पैह्ले नंबर सरकार अग्गें विनती ऐ कि इ'नेंई जो बी कोई सुविधा जेह्ड़ी ऐ एह् जेह्ड़े गलत कम्म लोक करदे न इ'नें ई थोह्ड़ा पकड़ेआ जा कोई बी किसमा दा गलत कम्म जेह्ड़ा नेईं करङन क्या ठगबाजी अग्गें पिच्छें टैक्सी बस आटो छुटो आह्ले जेह्ड़े ते गलत रस्ते असेंई लेई जंदे न ते इ'यै ऐ कि ठीक कीता जा भारत दे बिच्च यात्रा करना जेह्ड़ा थोह्ड़ा मैंह्गा कम्म ऐ ते एह् ठीक कीता जा